हलो हा मूंखे कुझु पेंसिलूं खपनि हलो मिली वेंदियूं मूंखे घणे दर्जन मिलंदियूं ड्रॉइंग जी खपे पेंसिल ॿारनि खे ॾियणियूं आहिनि त मूंखे ड्रॉइंग जी पेंसिल खपे त हिकु दर्जन घणे आहिनि घणे हिकु दर्जन घणे ॾींदा वीह रुपया मां अगरि होल मां अगरि पंज छह डज़न वठां त पोइ घणो अघु लॻाईंदा ॿ टे में छा थींदो घटि घटि में घटि मूंखे ॿारनि खे बांटणियूं आहिनि न त उन में उन में मूंखे थोरो घटि लॻायो न त मां ॿिए किथे ॾिसां मूंखे सुठे नमूने घटि आहे न थोरो अञा घटि कयो अञा घटि कयो छो त मूंखे कलर पेंसिलूं बि खपनि उहे बि पंज छह डज़न खपनि ऐं ड्रॉइंग वारी पेंसिल खपे जेका फ़ॉरेस्ट जी ईंदी आहे उहा कहिड़ी कंपनी जी ईंदी आहे तव्हां वटि नटराज जी उहा डार्क आहे कि लाइट आहे मूंखे उहा सुठी सुठी क्वालिटी में मूंखे ॾियो उहे पंज डज़न उहे खपनि उहो घणे अघ में लॻाईंदा अच्छा न ॿारनि वारी ॿुधायो ॿियो छो त मूंखे अञा पेंटिंग जो बि सामान खपे उहो बि रखंदा आहियो न हा त पहिरीं इन जो अघु तय कयो पोइ पेंटिंग जे सामान खे ॻाल्हायूं था त हिन जो अघु छा वठंदा पंद्रहं रुपया लॻायो न डज़न ते पें पेंटिंग पेंटिंग जो सामान जेको ईंदो आहे उन में कलर्स में उहे कीअं ॾींदा आहियो न न उहे बि पंज छह डज़न खपनि त ॿारनि खे ॾियणा आहिनि स्कूल जे ॿारनि खे ॾियणा आहिनि त उन्हनि ॿारनि जे बि रबड़ बि खपनि पेंसिलूं खपनि ऐं कलर बि खपनि पेंटिग जा कलर्स बि खपनि त अघु सही लॻायो सुठो सुठे सुठे में सुठी कहिड़ी सुठे में सुठी कहिड़ी ईंदी आहे कैमिल जी ईंदी आहे ठीकु आहे मां उहे उहे पंज छह डज़न उहे खपनि त उन जा अघु सही लॻायो अघु घणो लॻाईंदा त कंपनी सुठी खपे सुठो सुठो उन्हनि जो कलर सुठा हुजनि पक्का सुठा ॿार जीअं ख़ुशि थी वञनि

तव्हां तव्हां त मूंखे पंज मूंखे पंज छह डज़न नटराज जी पेंसिलूं नॉर्मल जेके ईंदियूं आहिनि जेके ॿार लिखणु सिखंदा आहिनि उहे खपनि पंज छह डज़न ऐं पंज छह डज़न जेके खपनि से ड्रॉइंग जा खपनि पेंसिल जेका सन्ही फ़ॉरेस्ट जी जेका ईंदी आहे उहे खपनि इन जे अलावा मोम कलर हा लकड़ी मोम वारा कलर खपनि मोम मोम वारा मोम जी पेंसिलूं जेकी ईंदियूं आहिनि उहे खपनि पंज छह डज़न उहे खपनि ऐं पंज छह डज़न पेंटिंग पेंट जेके ॿार कंदा आहिनि ब्रश सां उहे खपनि इन्हनि सभिनीनि जो अघु जेको वाजिबी हुजे उहो लॻायो त मूंखे बि अॻियां ॿारनि खे ई ॾियणो आहे एतिरा एतिरो पंहिंजी दुकान सम्झी करे ईंदसि उन में लूट जो न वाजिबी अघु लॻाइजो ताकि अॻियां ॿीहर बि अची तव्हां वटि अची करे न पैसा त तव्हां जे विश्वासु आहे असांजो बि मां बि पहिरियों दफ़ो ईंदसि तव्हां जी दुकान ते तव्हां जी तारीफ़ ॾाढी ॿुधी आहे भई ॾाढो सुठे अघ में सुठी शयूं तव्हां वटि रखियलूं आहिनि दुकान ते ॿियूं बि तरह तरह जी शयूं आहिनि हू त अचण खां पोइ ख़बर पवंदी त तव्हां वटि कहिड़ी कहिड़ी वैरायटी आहे पेंट सां गॾु पेंसिल सां गॾु रॿड़ बि खपनि त मूंखे सभु

मूंखे बस अचिबो एड्रेस तव्हां जी किथे अमीनाबाद में अच्छा अच्छा अच्छा घटि घटि काफ़ी घटि